हा तव्हांजी कैंटीन आहे न हा तव्हांजो कहिड़े कहिड़े एरिया में आहे तव्हांजो जी जी

न तव्हां असांजा रिश्तेदार रहंदा आहिनि सीतापुर उहे अचनि था लखनऊ विहांउ करण लाइ त उनन के असां चाहूं ता कि हुते तहां वटि कुछ चांहि नाश्ते जो इंतिज़ाम थी वञे त छा छा तव्हां वटि मिली वेंदो त तव्हां कोई पैकेज ॿुधायो या पैकेट ॿुधायो छोकी हर माण्हू क़रीब सतर असी माण्हू हूंदा हर कोई अलॻि अलॻि ऑडर ॾींदो त तव्हां लाइ बि दिक़त थींदी असां लाइ बि थींदी कोई फ्री ऑडर तव्हां ॿुधायो हा छा छा हूंदो जीअं हा जी उन में छा हूंदो

त तव्हांजां रेट त काफ़ी घटि आहिनि तव्हां छा असांखे फ्री में ई इहा शेवा ॾियो था तव्हांखे त नुक़सान थी वेंदो इन मे तव्हां पैटीस बि ॾींदो बन मखण बि ॾींदो तव्हां जोड़े वठो न बाद में असांखे अगरि बांसी वासी तव्हां ॿिए किथां वठी करे ॾींदा हुंजो त असांखे त दिक्कत थी वेंदी न

अछा त त तव्हां चांहि असांखे कुलहड़ कुलहड़ में ॾींदो छा में ॾींदो औरि पैकेट ठहियलु हूंदो असां सभिनि खे बस में ॾींदासीं त हुते लहण जी तव्हां वटि वेहण जी बि कोई व्यवस्था आहे ठीकु आहे त ठीकु आहे तव्हां हीअं कयो सतर पैकेट असांजा ठाहिराए छॾो पाणी जी बोतलां बि तव्हां अधु लीटर वारी सतर असां लाइ कराए छॾो उन जा मां उन हा उहा उहा मां तव्हांखे अलॻि सां ॾींदुमि अलॻि सा ॾींदुमि त चांहि हीअं कयूं था की तव्हां मूंखे कंहिं पंहिंजे बरतन में ॾियो कैटिली में ॾियो असां वापसी में वरी तव्हां सां चांहि वठी वठंदासीं या कुझ बि तव्हां सां ॿिए तर्फ़ बि पैकेट वठी वठंदासीं त असांजो जीअं तारीख़ तय थी आ्हे सोरहं अप्रैल असां हेॾा निकिरंदासीं त सोरहं अप्रैल सुबुह जो ॾह वजे मां तव्हां सां इहो पैकेट वठी वठंदुमि तव्हांखे पेमेंट तव्हां पंहिंजो कोई नम्बर मोकिले छॾो त असां पेमेंट बि करे छॾूं

हा हा हा सतर सतर असांखे पैकेट खपनि जंहिंमें बन मखणु कुकीस ऐं पैटीस हूंदी हिकु पाणी जी बोतल जंहिंजो दाम तव्हां अलॻि वठंदो चांहि असांखे कुलहड़ में हूंदी त तव्हां हिकु बार वरी जोड़े वठो मूंखे घणा ॾियणा आहिनि औरि लोकेशन मां तव्हां सां यूपीआई पेमेंट खां पोइ वठी वठंदुमि औरि हा

हा उहो बि मोकिलजो इहो औरि मूंखे मतिलबु ॿियो कंहिंसां हाणे मूंखे ॻाल्हाए हा हा हा हा त उ उहे हा हा ऐं कुझु कुझु कोल्ड ड्रिंक कराए छॾिजो उहे बि अलॻि उनी जा असां अलॻि ॾई छॾंदासीं हा हा हा मां कोल्ड ड्रिंक कुझु ॿार थींदा आहिनि हा उ उहे मां अलॻि ॾींदुमि उहे मां अलॻि ॾींदुमि ठीकु आहे न तव्हांजो तव्हांजो टी स्टॉल मुंशीपुलिया सां घणो परे आहे जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे उते बसि विहण जी त सुविधा हूंदी हा ठीकु आहे पोइ तव्हां मूंखे ईअं कयो पंहिंजो वॉट्सप नम्बर मुंहिंजो त इहो ई वॉट्सप नम्बर अथव इन ते यूपीआई मोकिले छॾो मां पेमेंट करे छॾियांव थो ठीकु आहे ठीकु हा हरिओम हरिओम